हाँ पूजा पाठ जो है सो हम लोग जो पहले पूर्वत में कर आए हैं उतना अभी का आजकल धिया पूता कोई नहीं करते हैं पूजा पाठ मंदिर सब में हम लोग अभी भी मंदिर में पूजा करता हूँ भगवान का रात दिन पूजा करता हूँ भगवान का नाम लेते रहता हूँ उतना आजकल का बच्चा सब कोई नहीं नाम लेगा और पूजा पाठ करने से बहुत संस्कार बढ़ता है संस्कार कमता नहीं है मगर आजकल का जो जनरेशन हैना वो सब घटिया दिमाग का आदमी है है अंडा खाओ मुर्गा खाओ मुर्गी खाओ ये पार्टी दो वो पार्टी दो पूजा पाठ में कौन लिंक है हाँ हम लोग पुरनिया आदमी है जो पूजा पाठ कर रहा हूँ जो पार लगता है भगवान को सेवा करता हूँ और जहाँ तक पार लगता है और क्या करें